नव्वे चित्र काडपाक हांव इमॅजीन करतात हांवेन काडिल्लेलें चित्र म्हणजे निसर्ग हांव एक सुंदर निसर्गाचें चित्र काडले एक सुंदरशें रान त्या रानात झाडां पेडां आनी सुंदर पक्षी आनी त्या सुंदर असा रानांत झरे पाव व्हांवतात ते एक सुंदर अशे चित्र आसा हांव आयज परे चित्र काडपाक ऑनलायन गुगलचो उपयोग केला प्री पेस्ट एप यांचो उपयोग केला आनी युटूब विडयो पळयलात तसें हांव खंयसरूत भायर सरल्लेलें ही म्हाका आवडलेले क्षण मनांत भरून दवरतात आनी तें चित्र वा पान व्यक्त करता हालीं हांव एका जात्रेंत गेल्लें थंय हांवें एक लहान भुरगो आनी आवय वांगडा फुलां विकताना पळयल्लो ताका पळोवन म्हाका काळकूट येयली आनी तेचे ती गरिबी पळोवन दुख्ख जालें हांवें हे वचून फुलां घेतली आनी तें सुंदर अशें आवय पुताचें दृश्य पळोवन मनात भल्लें तें चित्र काडून म्हजी भावना व्यक्त केली